औ आं लोगो मोनखांबायमोन सानसेखालि लोगोफोरजों ट्रेकिं खालामनाय समाव रायमना नेशनेल पार्क आव लामायाव जोङो मासे मैदेर लोगो मोनदोंमोन बे मैदेरखौ गिनानै जोङो ओरैबायदि जादों आरो लामा ससेनिफ्रायनो गिनानै जों थांनां थांनो हायाखसै आरो ओरै जों लामा फारसेजों फैबाय आरो गिनानै फैदोंबाबो जों ओरै खावसेजों फैनायाव बिराद बायदिसिना दाव मोख्रा नुदों आरो थेवबो हाबहैथाराखैबाबो सेर सेरजोंनो मेला बायदिसिना लोगो मोनदों आरो मोजां मोजां दावराइ दावराइ मानै नुदों आरो मोख्रा मोख्रा माथामना माब्रैमोन बिदिनो आरो फिसा फिसौ दाव दं आरो बिनि नामफोरखौथ' मिथिजोबला बेनो आरो